रही बात मौसम की तो खैर सारे मौसम जरूरी हैं और इस हमारे देश में और क्या है कि हम एक मौसम जरूरी इसलिए है कि यहाँ पे जो भी हमारा देश है इस देश में क्या है कि सारे मौसम हमारा देश में अच्छा है जैसे कि आपको बता दें हमारा रही बात मनपसंद मौसम कि तो हमारा सबसे अच्छा मौसम हमारे हिसाब से गर्मी है गर्मी में क्या है कि कुल मिलाके बहुत प्यारा लगता है गर्मी में यहाँ कि हमें खेलने को मिलता है गर्मियों में खेलने के लिए हम फ़्रीडम रहते हैं फल सब्जियाँ सब कुछ मतलब हरा भरा रंगीन सा लगता है और इस्कूल जाने के लिए भी छुट्टियाँ रहती हैं हर एक चीज बच्चों का खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और आरामदायक भी रहता है धूप निकलती है हवा चलता है ठंडा ठंडा दिन भी बड़ा होता है टाइम भी आदमी आराम से गया ड्यूटी और फिर आराम से चले जाते हैं फिर चले आते हैं ना ठंडी लगाने का ना बारिश का खतरा कुछ भी नहीं गर्मी में आराम से सुबह सुबह निकलते हैं और फिर शाम को आराम से ठंडे ठंडे में आ जाते हैं तो अगर ठंडी वगैरह में काफ़ी दिक्कत होती है तो ऐसे ही क्या है कि गर्मी काफ़ी बेस्ट है और गर्मी में क्या है थोड़ा बचाव जरूरी है लू लगाने से बाकी तो सही है अपना रहने के लिए दिनचर्या के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफ़ी अच्छा है ये चीज बच्चे भी घर पे रहते हैं आराम से टेंशन टेंशन नहीं रहता है क्या और आते हैं सुबह शाम बच्चे मिलते हैं आराम से फ्री रहते हैं सारा दिन तो ठीक ही है गर्मी अपने हिसाब से बाकी तो सब सही है शादी ब्याह कुछ भी हो मतलब लोग काफ़ी हर जगह अटेंड कर लेते हैं गर्मियों में शादी ब्याह भी ज़्यादा होता है तो हर जगह पहुँच जाता है इंसान उतना मतलब डर नहीं रहता है रात वुत को ऐसा कुछ रहता नहीं काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से गर्मी सबसे अच्छा है और वैसे भी गर्मी तो एक प्यार नजारा ही दिखता है